औ आदा गारियाथ' आंना दा बर्थमान दंथ'यो नै ओमफ्राय नांगौमोन नामा सामथायबारिसिम हागोन लांनो हागोन लामायाथ' उसुबिदा जेबो गैया थांलाय फैलाय सोलिगासिनो आरो जों बेयावनो थांलाय फैलाय खालायबाय थायो बङाइथिं जायो जायो जागोन औ जायो गारिखौथ' दाथ' बार'था जाबाय मथामथि नों रेडिखा दा रेडिखाबाथ' आं नै जायखिजाया कारिगावनिफ्राय गाखोगोन ए टिनालिनिफ्रा गाखोनोसै दे होनबा आङो लादो बिसिम आङो कारिगावआव दंखायोथ' बिसिम बिस मिनिट बिस मिनिटजों आं सहैगासिनो दे नों थिनालिआवनो थागोन औ औ औ दे नों रेडि जादो रेडियाव थाबाय था औ ओमफ्राय

दामखौथ' भारायाथ' जोङो बिसिमाव जेनेबा दाथ' खारिगावनिफ्राय जोङो सामथायबारिसिम टेकसिसो जायोथ' थावनि दामफोराबो एसे बारायबाय जों दाखालिनिफ्राय एसे बारायनाय जादों दा जोङो बेसिमाव साबैसे थांगोन औ ओरैनो आं बेसिमाव नैबे थिनालिफ्राय जाबायथ' बेसिमाव सामथायबारिसिमाव आङो सातस' थाखा लानाय जागोन आदा सातस' लानाय जागोन औ ओमफ्राय बिसिमल'खा ना आदा गामियाव बेसे गोजान बेसे गोजान हाबहैनांगौ दा गामियाव हाबनायासो एसे गोजानाव हाबोबा अखानि बोथोर जाबायना बेखौसो औ औ औ मथामथि बारा गोथौ हाबनाङा दे होनबालाय आं थांगासिनो दे आदा दे थांगासिनो दे औ औ